हॅलो हांव केमरीन डेनीस उलोयता तुमचें नांव कितें ओके होय तुमचे मातसो डेटा जाय आसतलो तुची पिराय कितली ओके आनी तूं काम करता की स्टुडंट ओके तुजे हॉबीज बी कितें आसा कितें सांगूक सोदता ओके तुजें आता प्रोब्लेम सांगूक शकता तूं कितें खंयचे दिसाचो कितें जालें कितेंय जे कितें तुज्यान उलोवपाक जाता तें ओके आमी हो आनी एक फुडलो सेशन करया ओके

तुका केन्ना बरें दिसता तेन्ना ओके थेंक यू ओेके थेंक यू बाय